हेलो आ हम कहलहुँ हँ जे मुजफ्फरपुर हमरा घूमऽके छलऽ तब मुजप्परपुरके विकास वगैरह भेल छै कि नहि भेल छै हम तऽ अयलहुँ हँ अहाँके एत्तऽसँ नेपालसँ हँ तऽ हमरा मुजफ्फरपुर घूमऽके छलैया तऽ मुजफ्फरपुरमे ओएह पुछ्लहुँ हँ जे विकास भेल छै कि नहि भेल छै या मुजफ्फरपुर एहन कोनो घूमऽके जगह छै से बताउ कथिले आहाँके टुरिष्ट पर जे छै से अहाँकेँ नम्बर भेटलऽ तऽ ओहि लए आहाँकेँ फोन कयलहुँ हँ नम्बर वन तऽ ओएह हमरा पता चलले वही ले घूमऽ हम अयलहुँ हँ तऽ तरीका हमरा बतबितहुँ जे मुजफ्फरपुरमे कहाँ कहाँ हम घूमऽ जाउ या अहाँ कनि गाइडेंस करऽक लेल अबितहुँ या ककरो आहाँकेँ अगर केओ टुरिष्टबला अइ जे हमरा घुमा सकैया मुजफ्फरपुर तकरा अहाँ जे छै से कनि हमरा सम्पर्क सधबा दितहुँ नहि मुजफ्फरपुर एखन हम जीरो माइलमे छी

अच्छा गरीबस्थान मन्दिर की एतऽ से गाड़ी एतऽ से गाड़ी जाइत छै की

अच्छा नहि मतलब ओएह ओहिके कथिला हम पहिला बेर अबैत छी नहि तऽ विकास भेल छै कि नहि भेल गाड़ी चलैत छै कि नहि चलैत छै तऽ सबटा अहाँसँ ओहि लेल ने हम पुछि लेलहुँ नहि अच्छा नहि ओना हमरा नेपालमे तऽ गाड़ी चलैत छै हम तऽ नेपालेसँ तऽ चलिकऽ एखन मुजफ्फरपुरके जीरो माइलमे एखन आएल छी आब एते एत्तऽसँ जे छै से हमरा मुजफ्फरपुरके किछु जानकारी नहि अइ तऽ हम टुरिष्ट नम्बर पर जे छै से अहाँकेँ नम्मर सर्च कयलहुँ तऽ अहाँकेँ नम्मर भेटल तऽ हम कहलियै कि जे पहिले जे छै से अहाँसँ बतिया लै छी तऽ केनाकि कहाँ घूमकऽ छै कोनो साधन छै कि नहि छै एतऽ रुकबाक एतऽ रुकबाक जे छै से ठिकाना छै कि नहि छै कोनो होटल एहन फाइब स्टार होटल छै कि नहि छै नहि तऽ मन्दिर मन्दिर पर दर्शन कऽ एबै मन्दिर ठीक छै हम दर्शन कऽ लै छी आ कनिक एतऽ कहींँ रुकबाक वयबस्था छै कि नहि छै अच्छा ओत्तऽके की मतलब दैनिक भाड़ा की छै डेलीके भाड़ा की लगैत छै ओहिके अच्छा तऽ ओतऽ हम ओतऽ हम जा कऽ अहाँकेँ नाम कहि दियै कि अहाँ ओतऽ फोन कऽ कऽ बात कऽ कऽ हमरा बता देब अहाँ अगर हमरा तऽ बढ़िआँ इएह होइत जे आहाँ अगर फोन कऽ कऽ डाइरेक्ट अहाँ पुछि लितियै चाहे कोनो अहाँके एहन अइ गाइडबला इन्सान जे हमरा बता देत तऽ ठीक रहैत ठीक छै ठीक छै ठीक छै चलू